आज भारत के सामने कई सारे ऐसे सबसे गम्भीर पर्यावरणीय मुद्दे हैं उनमें से कुछ जैसे वायु ओर मृदा प्रदूषण पानी की कमी और पिछले कुछ वर्षों में हमारे आसपास के प्राकितिक दृश्य नदियाँ जंगल पहाड़ छोटी पहाड़ियाँ समुद्र खेत मिट्टी कई तरीके से बदले हैं इनमें पूरे साल के दौरान ऋतुओं में भी गर्मी में बारिश में सर्दी में कई बदलाव देखने को मिलते हें जैसे जैसे मौसम चेंज होता है वैसे वैसे प्राकतिक दृश्य भी चेंज होता जाता है कभी बारिश तेज़ हो जाती है तो नदियों में बाढ़ आ जाती है बा ज़्यादा बारिश के कारण हवाए ज़्यादा चलने लगती है ठण्डी बढ़ जाती है तो पहाड़ पर जाओ तो वहाँ ठंडक रहती है लेकिन कई जगह पर सरकार के सामने जो मुद्दे है जो पर्यावरणीय मुद्दे हैं उनमें कोई पेड़ो को पहाड़ों को नष्ट कर देते हैं जिससे वायु का और मृदा प्रदूसण होने लगता है या वायु प्रदूसण में कहीं फेक्टरी का धुआँ निकलना फेक्टरियों से कहीं कारखानों में ज़्यादा काम होना उनसे जो धुआँ निकलता है उससे मृदा प्रदूसण हो रहा है वायु प्रदूसण हो रहा है पानी की कमी भी बहुत हो रही हे कुछ कुछ गाँवों में बारिश नहीं हो पाती है तो वहाँ पर किसानों को नुक्सान झेलना पड़ता है तो वहाँ पर पानी की कमी से उनके खेतों को पानी नही मिल पाता सही तरीके से